ہیلو آپ اولا کیب سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹیکسی بک کی تھی جامعہ نگر اوکھلا سے جانے کے لیے گوتم بدھ نگر سے لیکن میں کہیں اور آ گئی آ گئی ہوں اس لیے مجھے اپنی اولا کیب کینسل کروانی ہے مجھے کہیں اور جانا ہے مجھے اپنی اولا کیب کینسل کروانی ہے اس لیے میری اولا کیب کینسل کر دیجیے مجھے اب کہیں اور جانا ہے